जोंनि ओनसोलाव थानाय होनोब्ला जोंना क'कराझार साइ स्थुदियामाव बेवहाय गोबां गेले खेला गेलेनायफोर जानानै थांबाय दिनै हादरारि हादरारि होनोब्ला जेरै आइ एस फि एल ओ बेवहाय गोबां गेलेनाय जानानै थांखांबाय बाहाय गोजान गोजान जायगानिफ्राइ नायनो सुबुंफोर फैदों मानसिफोर फैदों ओमफ्राय गोबांथार बुंनो थाङोब्ला आरो बेजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्राबो बेहाय नायनो फैदोंमोन दा बेवहाय जोंना खुंजानाय जायगाया मानि मोजाङानो बाहाय मोजां सुबिधाफोर दं नायनो थाखाय बयबो नायफैदों बयबो मोजां मोनदों बे गेलेनायखौ दा जोंनियाव बिदिनो हादोरनि हादोरारि खेलाफोर होनोब्ला गेलेनायफोर होनोब्ला फ्राय जाबायानो थायो मालाबा मालाबा बे फुटबलनि अनगायैबो गुबुन गेलेनायफोरबो जायो जेरै एतिलिक एतिलिकसफोर जायो जेनबा खारनाय बारनाय बेफोरबायदियाबो जायो माब्लाबा